ہیلو جی آپ فلپکارٹ سے بول رہے ہیں جی میں آپ کو ریویو دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ٹائم پہلے میں نے فلپکارٹ سے ایک چارجر آڈر کیا تھا کم قیمت میں اچھا چارجر مجھے ملا تھا جی تو میں ریویو دینا چاہتا ہوں اور میں نے کئی لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ فلپکارٹ سے میں نے چارجر آڈر کیا تھا کم قیمت میں تھا اور اچھا چارجر تھا جی جی میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں تعریف کرتا ہوں کہ فلپکارٹ سے منگایا ہوا میرا آڈر کافی زیادہ اچھا تھا اور میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یوز کیجیے